हाँ हैलो हाँ मैम बोलिए

कितने का चाहिए आपको हाँ तो अच्छा क्वालटी का लिए अगर अगर आप अच्छा क्वालटी का लोगे तो आपका रेंज ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगा थोड़ा बहुत होगा अगर जिस रेंज का आप लोगे तो उस में भी उतना डिस्काउंट नहीं होगा थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा तो आप मेरा सामान देख कर के आप आ कर के देख लीजिए जैसा है तो साथ साथ लीजिएगा

फिर हाँ तो ठीक है तो ठीक है आप आइए देख लीजिए हमारा सामान देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए जैसे कि बस चेयर ही चाहिए कि और कुछ भी चाहिए हमारे यहाँ बेड सोफ़ा वग़ैरह वग़ैरह ये सब कुछ है जो भी आपको लेना है तो बोल सकते हो हम्म हम्म

ठीक है आपको मिल जाएगा तो आप कब आ रहे हो यहाँ लेने मैं समझ रही हूँ

तो ठीक है नहीं अगर आपको और कुछ भी चाहिएगा तो आप आ कर एक काम कीजिए आप मेरी दुकान पर आ जाइए जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं

ठीक है ठीक है नमस् नमस्कार